جگہوں کی گھومنے کی بات کیا جائے تو میں بہت جگہ گئی ہوں جس میں ابھی حال ہی میں میں کولکتہ گھومنے گئی تھی کولکتہ جیسیے شہر میں نے دوسری جگہوں پہ نہیں پایا اور دیگر جگہوں کے مقابلے کولکتہ گھومنے میں ایک شاندار جگہ مجھے محسوس ہوا کولکتہ پرانی ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے اس جگہوں میں بہت ساری پرانی چیزیں موجود ہیں کولکتہ میں پرانے زمانے کے بہت ز بہت سارے عمارت اور پرانی چیزیں موجود ہیں وہاں سے میں نے بہت چیزوں کی تصویروں لی اس لیے مجھے اور جگہوں کے مقابلے کولکتہ بہت اچھا لگا